हाणे त जाम सारा नृत्य अची विया आहिनि जीअं त कंटेम्पररी सालसा ऐं ॿिया बि जाम सारा आहिनि पर मूंखे त इंडियन क्लासिकल डांस ई जाम वणंदो आहे मां अॼु हिकु भरतनाट्यम डांसर आहियां मूंखे भरतनाट्यम डांस जाम वणंदो आहे छो त मूंखे उन मां असांजे भारत जे हिस्ट्री में छा थियो हुओ उनजे बारे में जाम जानकारी मिले थी भरतनाट्यम डांस में मां कुझु महाभारत जी कथाऊं ऐं कुझु रामायण जी कथाऊं कुझु कृष्ण भॻवानु जी कथाउनि जे मथां असां नृत्य पेश कंदा आहियूं उनमें असां सभिनीनि खे बि ॿुधाइंदा आहियूं कि कीअं ऐं कंहिंजे विच में छा छा थियो हुओ छो त इन इन करे सभिनीनि खे ॼाण बि मिलंदी आहे कि पहिरियों छा थियो आहे मूंखे भरतनाट्यम डांस जाम वणंदो आहे छो त उनमें मूंखे मन मन जी शांति मिलंदी आहे ऐं हाणे जे ज़माने में शांति ॻोल्हण जाम मुश्किल आहे त डांस भरतनाट्यम नृत्य हिकिड़ो अहिड़ो सहारो आहे मुंहिंजे लाइ जंहिंमे मूंखे जाम शांती मिलंदी आहे सुख मिलंदो आहे मैं मां जंहिं कॾहिं बि दुखी हुजां या ख़ुशि न हुजां या मूंखे कहिड़ो टेंशन हुजे या छा त मां भरतनाट्यम डांस कंदी आहियां मां जाम सारा इम्तिहान बि ॾिना आहिनि भरतनाट्यम डांस में पर मूंखे मुंहिंजो सुपिनो आहे त मां सारा एग्ज़ाम ॾियां ऐं मूंखे हिकरा सुठी नमूने डांस जी डिग्री मिले जंहिंमां मां पंहिंजो डांस क्लास खोले सघां हुन डांस क्लास में मां नंढनि वॾनि सभिनीनि खे डांस सेखारींदमि ऐं मुंहिंजो इहो ई सुपिनो आहे डांस बाबति मुंहिंजो मुंहिंजो ॿियो बि सुपिनो आहे त मां हिकिड़ो हिकड़ी जाम सुठी डांसर थियां भरतनाट्यम डांसर थियां हाणे जे ज़माने में भरतनाट्यम डांस खे माण्हूं हेतिरो घणो इज़त न ॾींदा आहिनि पर मां सोचिया थी त ऐं मां चाहियां बि ती त मां सभिनीनि खे भरतनाट्यम डांस जे बारे में सभिनीनि खे ॿुधायां ऐं सभिनीनि खे मोटीवेट कयां की तव्हां बि असांजे मूं वांगुरु भरतनाट्यम डांस में तव्हां बि कुझु कॉंट्रीब्यूट कयो छो त इहो हिकिड़ो क्लासिकल फॉम आहे जेको असांखे जाम कुझु सेखारे थो असांखे डांस असां जीअं डांस आहे उहा ॿिया बि आट आहिनि जंहिंमे असांखे शांती थी मिले पर मूंखे सभिनीनि खां वधीक शांती डांस करण में मिले थी ऐं मुंहिंजो इहो लक्ष आहे त मूंखे जाम सुठो डांसर थियणो आहे ऐं मां सभिनीनि खे डांस सेखारियां